नेईं में कदें नेईं ऐ कुसै आस्तै नां पोइट्री लिखी नां परोज कदें निं लिखेआ पर मन मेरा करदा बड़ा जे कदें कदें लिखां फ्ही ओह्दा हा बाद पता लग्गना के कुसै शैल लगदी ऐ जां नेईं इ'यां कुसै शैल लिखी दी होऐ तां मन करदा कि कुसै होर सनाचै